हेलो बाल्मीकि हमरा घुमऽ के अइ हँ घुमऽ के अइ हँ पक्का पक्की कहैत छी चलि जयबै तकरा बाद अहाँकेँ नेपाल घुमा दिअ मजफ्फरपुर घुमा दिअ अहाँकेँ तऽ गरीबी स्थान छथिनमे मजफ्फरपुरमे तहाँ घुमा दि पटना घुमा दिअ राजगीर तऽ गेल छी तऽ फेर दुबारो लऽ चलब तऽ चलि जायब ठीक हय आर कहुँ अऽ आराम मिल जाइत हमर जहाँ अहाँकेँ सुविधा हुअ तहाँ हमरा घुमा दिअ हम तऽ घुमब अहुठमन अपनेके जानल होयत ने हमरा तऽ जानल नहि अइ जहाँ घुमा देब सुविधा अपनाके होयत से हमरा सुविधासँ घुमा दिअ हम तऽ नहि जनैत छियै अहाँ हमरा लग आउ हम